असां जे महाराष्ट्र राज्य में हिकु मुंबई शहरु अहिड़ो आहे जिते जामु जनसंख्या आहे उते सुख बि आहिनि दुख बि आहिनि सुख इहे आहिनि त सुविधाउं जामु आहिनि उते ॻाॾियूं जामु आहिनि रस्ता जामु आहिनि अचण वञण लाइ ऐं हिक ॿिए खे साथ ॾींदा आहिनि हिक ॿिए जो ध्यानु कंदा आहिनि ॿिया वरी दुख इहे आहिनि त गाॾियूं जल्दी जल्दी भरिजी वेंदियूं आहिनि के लहंदा आहिनि चढ़ंदा आहिनि के किरी पवंदा आहिनि गाॾियूं घटु आहिनि